येस या सांग हय मागीर हय दिय दिया आतां हालीं जॉयन जाल्लेलें तें

तशें तुका एक चार्ट चार्ट दिता हांव तुका घरा आसा जाल्यार डायट चार्ट तेतून कांय ना तुका किदें बल्कींग कांय तूं किदें करता फॅट लॉस कितें करपा जाय तुका गेन करपा जाय न्हू तर तुका ओके तुका एक चार्ट दिता तितून चड कांय ना खावपाचें आसतलें एक्स्ट्रा कितें भायले खावपाचें ना ओन्ली असले खातीर प्रोटीन आसपा जाय हय बॉयल्ड एग्स पीनट बटर शेक्स आसले डेड डेड शेक्स तसले बनाना शेक येता न्हू बनाना शेक करून खा तितून पीनट बटर घाल हनी घाल होय होय होय तातून तूं पयली की दोन केळे घाल शकता तूं एकठांय न्हू एकूत ग्लास पुरो जातलो तुका ओर एक दोन बनाना घाल पीनट बटर घाल जाय जाल्या आसा जाल्या कॅश्यूज आनी बदाम घाल आनी हनी घाल एक दोन स्पून ओके किदें आसा आनी कसले दोन केळें घाल पीनट बटर घाल आनी ते काजू आनी हें घाल बदाम घाल आनी हनी आसता पय एक दोन एक स्पून दोन स्पून घाल आनी अशें हें शुगर स्वीट आसता ते हनी हय आनी दनपाराक कितें बरें पनीर अशें खा

पनीर पनीर चड ऑयली खावनाका तूं बरें किदें कर आनी हांव तुका चार्ट दिता आसतलें मॅन्यू तशें जाल्या तूं पनीर बेश्टे अशें तव्यार फ्राय कर चड ऑयल घाल नाका हय चड डीप फ्राय बी कर रातच्या टायमार हय चिकन आनी बॉयल चिकन आनी रायस हय मात्शें तुका अशें बल्कींग बी जाय जाल्यार मात्शें काडचेंच पडटलें तुका तें बॉयलींग थिंग

दुसरें नंबर हांव तुका चॅट ऑनलायन धाडूं काय फाल्यां जिमान घेतलें तूं आतां धाडू ओके बरें होच नंबर कांय दुसरो आं नंबर आसा राव राव एक मिनट हां बूक दिता ओके हय सांग णव पांच शुन्य तीन शुन्य पांच सो सात आट आट ओके बरें किदें दिया दिया न्हू दिया दिया नायक ओके हय धाडटा आतां धाडटा पय बरें चल यो यो फाल्यां जिमान यो आं चल बरें बाय बाय